हमने एक दुल्हन का कपड़ा खरीदा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था शादी में गहेने भी खरीदे थे जो कि चुभ नहीं रहा था पहनने में बहुत अच्छा लग रहा था गले का सेट खरिदे थे लहँगा खरीदे थे जो कि मेकअप का समान भी खरीदे थे जो अपना मेकअप कराए थे वो भी अच्छा लग रहा था लहँगा पहने थे तो चुभ नहीं रहा था बहुत अच्छा लहंगा खरीदे थे कि पहनने में पता नहीं चल रहा था बहुत मुलायम था और मेकअप भी अच्छा किए थे गहेना भी अच्छा भी पहने थे कि अच्छा चुभ नहीं रहा था अच्छा था हार और भी अच्छा था सब चीज लहंगा ओहँगा पहनने में खुब सुंदर डिजाइन था उसका पहनने में बहुत सुंदर लग रहा था